दकाना परां बोल्ला दे शोआरे दी हट्टी दा बोल्ला ने तुस इक रूट्टी बनाने आह्ला टेवल बनाना हा इक तुसीं घार आइये बनाई देगे जां तुआड़े कोल बने दे न जां क्योंकि साढ़े कोल लकड़ी ही पेदी घार बनाई दिंदे थोह्ड़ा बहुत होर समान लेइयै दिंदे फ्ही साढ़ी अक्खी सामने बंधा हा ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लैन्नी आं चलो लकड़ी साढ़े कोल ऐ अस सोचा दे हे बनी आग घरे दा शैल घरे दा ते हून तुसें लकड़ी खरै कदेही लाई दी ऐ हून चलो ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लैन्नी आं ओह् बी ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लैन्ने आं ओह् बी दिक्खी लैनेआं नेई होग ते फिर अस लकड़ी देगे ते घार बलाई लैगे ते बनाई लैगे ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ